आंनि अननाय सिबिनाय फोथायनाय नालाय बेयो आंहा आंनि गोसोआव गोरबोआव दंखायो नालाय आं दा बेखौनो बुंदों आरो माने जोङो सैथो लामाजों आगान सुरोबा जोङो राइजो राजा आइ आफाफोरखौ नबान न'आनो जा हाबा खेरायानो जा ख्रिष्टमासानो जा बैसागुआनो जा जों गासैबो बे खामानिखौ जों एग्दम गोसो गुवारै गोसो गोथारै जों मावनानै जानो लुबैयो आरोखि आङो माने बिराद अपेन जानांगौ आरोखि माने बेवहाय दावराव दावसि नांलाय खमलाय लोंला जाला गैया आरो आंनि थाखाय रावबो बेबायदि जानो मोना मानो होनना होनबा आङो मा बुङो आंनाबो फिसाफ्रा रोंगौथि दङ नालाय माखासे दा बेनि थाखायनो आंनि फिसाफ्राबो एग्दम लाजिनांथाव जायो लोंला जाला बिमा बिफाया लोंला जाला खालामोबा फिसाफ्रा लाजिनांथाव जायोना फ्राय बेनि थाखायनो आं बिराद लाजियो दा आं बिराद आइ आफाफोरखौ स्थ्रं जानानै जोङो ज' ज' राइजोखौ जों जानांगौ होननानै आं बेखौ बिराद खावलायो आरो बयनिबो सिगाङाव आं बुङो बयखौबो आं बुजायखायो आरो बयखौबो आं बुङो आं माब्लाबाबो आं फाफि हाबा मावनानै जाया माब्लाबाबो रायजोनि खामानियाव आं एबसेन्टबो जाया दा आङो नांगौबा आं न'नि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो आङो राइजोआव ओंखारो बयनिबो खाय खामानियाव निदान खैफोदाव आं मदद होखायो आंखौबो होनांगौ बयखौबो होनांगौ रावखौबो नेवसिनो मोना ओंखायनो आं बिदि बुंलायदों आरोखि मानो होनना बुङोबा आङो बेसेबां आंबो बिराद गोसो गोथारनि मानसि नालाय आं अनसुलासो मानसिया आं बिराद निदान खैफोदाव आं सहायमहोग्रा मानसि नालाय आं दा बेखौनो आं बुंनानै